हमारे यहाँ जिला स्तर पर मैराथन दौड़ की जाती है जो दस किलोमीटर की होती है तो इसके लिए जैसे यह होता है कि पहले ही हमलोग को अब नवयुवक मतलब लड़कों को पहले ही बता दिया जाता है डेढ़ दो महीने पहले बता दिया जाता है कि मैराथन दौड़ इस डेट को रखी हुई है तो दस किलोमीटर की दौड़ रहती है तो इसके हिसाब से हमलोग तैयारी करते हैं ऐसा नहीं है कि हमलोग डेढ़ दो किलोमीटर मतलब डेढ़ दो महीने के अन्दर ही तैयारी करते हैं पहले से ही दौड़ते रहते हैं तो दौड़ते रहते हैं तो लेकिन फिक्स तो नहीं रहता है कि कितना कैसे दौड़ रहे हैं क्या दौड़ें मतलब ऐसे आया दौड़ते गए चले गए तो वह फिर बाद में ऐसे पता चलता है कि हाँ मैराथन दौड़ होने वाली है दस किलोमीटर की तो उस हिसाब से हम अपना दौड़ते हैं तो फिर अपना वर्कआउट हम लोग सेट करते हैं कि हफ़्ते में जैसे सात दिन हैं तो एक दिन रेस्ट करेंगे छह दिन दौड़ेंगे तो पर डे का वर्कआउट अलग अलग होता है जैसे आज सोमवार है तो छह किलोमीटर दौड़ लिए फिर मंगलवार है तो दो दो किलोमीटर दौड़ लिए पाँच छह रिपिटेशन फिर यह हफ़्ते का लास्ट दिन है शनिवार तो एक घण्टे दौड़ लेंगे क्यों सन्डे को रेस्ट मिल जाता है तो ऐसे ही तो दौड़ते रहते हैं फिर खानपान पर हम ध्यान देते हैं तो चने खाते हैं फिर ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह हो गए बादाम छोहारा किसमिस वग़ैरह सबको भिगोकर खाते हैं कि ताकि एनर्ज़ी हमारी बूस्टअप रहे दूध केला वग़ैरह ये सब तो खाते रहते अच्छी चीज़ खाते हैं सेहतमन्द वाली चीजे़ं जो हमारी बॉडी को जैसे स्ट्रॉन्ग दे एनर्ज़ी पॉवर दे तो दौड़ते रहते हैं मतलब खाते रहते हैं फिर दौड़ते रहते हैं अपने टाइम से सुबह शाम दस किलोमीटर की दौड़ रहती है तो तैयार ही रहते हैं कि दस किलोमीटर दौड़ना है फिर ऐसे अपना डेढ़ दो महीना बीत जाता है तो जब वह तारीख़ आती है जिस दिन मैराथन हमको मारना रहता है दस किलोमीटर का तो उस दिन जब उतरते हैं ट्रैक पर तो ऐसा रहता है ना कि पहले सब से डर जाते हैं लोग तो तो थोड़ा जो डर रहता ही है कि यह हो गया मतलब नहीं हो पाएगा मुझसे हमसे नहीं हो पाएगा तो फिर करते हैं कि यह कि तो फिर दौड़ते रहते हैं तो फिर हम हम रनिन्ग करते हैं मतलब उस टाइम जब ट्रैक पर दौड़ते हैं तो शुरू करते हैं दौड़ अपनी दौड़ अपने से खुद से मोटिवेशन होकर दौड़ते हैं कि हाँ नहीं नहीं मुझे दौड़ना है लालच तो बनी रहती है कि प्राइज़ क्या क्या रखा हुआ है यह तो होता ही है सबके अन्दर तो प्राइज़ भी दिखता है और नाम भी दिखता है कि जिले का नाम भी हो जाएगा अगर फ़र्स्ट विनिन्ग प्राइज़ हो गया तो फिर दौड़ते दौड़ते जब मैं दौड़ रहा था दस किलोमीटर की रनिन्ग दौड़ रहा था तो लास्ट का जब तीन चार किलोमीटर बचा हुआ था तब मेरी तो मेरी तो मतलब एनर्ज़ी ऐसी हो गई कि खत्म हो गई थी फिर लेकिन मैं भी दौड़ते ही जा रहा था भूत सवार था कि नहीं फ़र्स्ट प्राइज़ तो लेना ही लेना है उस समय साँसें बहुत तेज चलतीं दिल की धड़कनें तो पूछो ना बहुत तेज बढ़ जाती हैं ऐसा लगता है कि रुक ही जाएँ लेकिन दौड़ते ही रहते हैं फिर ऐसा था कि जब मैंने दौड़ जब लगा ली थी तो फ़र्स्ट प्राइज़ जीते जीते थे हम तो उस टाइम तो मेरे दोस्त भी बधाई देने लगे और फिर जब जिले पर से गाँव में आया तब बहुत नाम था कि यह हो गया इनका फलाँ का लड़का यह अपना मतलब फ़र्स्ट प्राइज़ जीत गया है मैराथन में फिर यह हुआ कि सब नाम उम कमा लिए हम फिर